कल्चरल हेरिटेज म्हणल्यार तातून भितर एक शिगमो शिगमो आतां आमी म्हणटात की शिगमो चडसो मार्च एप्रील ह्या म्हयन्यान येता चड आतां लोक किदें करता तेजे पयलीच एक खूब पयले आसतले तयारी करपाक स्टार्ट करतात आमकां आवाज येता अशें ढोलांचे म्हणल्यार तेंचो रोमटामेळ जे प्रॅक्टीस करतात तेंकांय बी प्रॅक्टीस अशे करपाचे जें खूबशें तेंचे बिट्सांचेर ते सारकेच पडपा जाय ताका लागून तांकां खूब पयलीं अशी प्रॅक्टीस करची पडटा किद्याक तांकां मागीर ती की समज जर चुकलें जाल्यार तांकां मागीर अशें हें जाता एक हें चुकलें जाल्यार सो तेंवूय बी अशें प्रॅक्टीस करून येतात शिगमो बरो हें करपाक लागून आनी जे चित्ररथ आमी फ्लॉटांक म्हणटात अशें तें बी खूब पयली अशे ते तयारी करतात तांची लायटनींग मागीर म्युजीक मागीर तांचे मुमेंट अशें आसता सो तेंवूय बी अशे खूब हें करून तयार करून रेडी करून अशें तांचो मागीर तांका अशें सांगतात की तुमचो अमको टायमार अशे करपाचे आं स्टार्ट करपाचे सो थंय ते मागीर परफोमन्स दिता आपल्या चडशे पयली रोमटामेळ स्टार्ट करतात तेजे मागीर रोमटामेळ स्टार्ट करतकीर मागीर मात्सो काळो कसो जातकीर मागीर ते चित्ररथ स्टार्ट करतात कित्याक ते म्युजीक म्युजिकाचेर ते लायटनींगाचेर तें बरें दिसतात दिसाचे बी अशे स्टार्ट केले जाल्यार तितले ते कळना ताका लागून तें चडशें लेटच स्टार्ट करतात मागीर एक आनी जो सांजांव म्हणून एक जाता क्रिश्चन लोकांचो तो पावसा दिसांनी जाता ते चडशे आमी पयतात की ते सांजाव म्हणल्यार तांचे एक अश्या डीश ती म्हाका दिसता ती सान्ना बी उकडून तशे सेलिब्रेटी एक डीश आसतात करतात मागीर तांचे सांजांव म्हणल्यार एक तकलेक बी अशे कितें घालून मागीर ते सांजो सांजो अशे मरून म्हणून ते बांयक बी उडी मारतात अशें हांवें पळयलां पूण तें म्हणटात हांवें केन्ना अशें पळयला तांकां करतात ते पूण अशे पेपरार बी येतना वाचलें तेन्ना तांची फोटो बी दाखयतात ते बांय उडी मारतात ते मागीर सेम तांचो कार्नवाल आसता सो शिगम्या भशेनूच तो कार्नवाल असो आसता तेतुनूय बी अशे दाखयतात तेंचेय बी अशे हे आसतात फ्लोट्स कशें दाखयतात कार्नवाल परेड बी आसतात ती बी अशी बरें तांकां जाय तशें अशें नाचतात चडशे पयलींचे अशे तांचे पयलीचें कशें आसतालें पयलीं कशें लोक रांदताले कितें करताले गोंयचे कशें कल्चर कसो तो ते अशे दाखयतात मागीर नरकासुराचे म्हणल्यार नरकासुरी बी अशे लोक एक खूब म्हयने पयलीं नरकासूर अशें ते रेडी करतात नरकासूर खूब व्हडलो आसता सो त्या कम्पिटिशनाक बी वेगवेगळे कडेन व्हरतात सो नरकासुरी बी असोच स्टार्ट करता तेन्ना असो काळकान असो मात्सो स्टार्ट करतात सो नरकासूर बी अशे घेवन येतगीर तांकांय बी अशे नंबर आसतात सो ते लायणीन येतात मागीर तो कृष्ण म्हणून एक थंय करतात नरकासुराचे मागीर थंय स्टेजी कडेन पावतगीर मागीर तो सारको मागीर तेजेर अशे सुदर्शन मारून तेजी घुमटी उडयता ते एक दाखयतात तेकाय बी खूब गर्दी जातात लोकांचे आनी कुंबार जुव्या थंय एक तांचो फेस्टिवल जातात न्यू इयर सुद्दां अशें करतात पळय तेंचे फ्लॉट्स बी करतात आनी अशे खुबशे आसा त्रिपुरारी पौर्णिमा बी म्हणटा अशे देवाचे अशें हें करून करतात आतां बोट धालोय बी तेतून येता सो धालोय बी लोक कितें करतात धालो बी आतां अशे खंय कंपिटिशन आसता ना अशे घरान सुद्दां आमी आतां पळयतात अमके अशे तिती प्रमाणे बी ते धालो खेळटात धालो अशे बायलांनी हे करून ती किदें म्हणून आपल्या अशे बरे तेंची मागीर अशे पळोवपाक बरें दिसता तेंचे धालो बी खेळटात ते अशें करून बरे आसतात सगळे